कहीं कोनो प्रोग्राम होइ छै तऽ ओइ प्रोग्राममे जे छै अहाँ जे कि हार्मोनीयम ढोलक ताशा बजैत रहय छै तऽ सुनयमे बढ़िआँ लगय छै आवाजमे मिठास लगय छै पब्लिकके भी मन खुश रहय छै आओर जाहिमे अहाँ जे कि की कहय छै ढोलक तबलाके नहि रहय छै तऽ ओइमे यहाँ बढ़िआँ नहि लगय छै साउंड माइक होर्न ई सब रहलाके बाद जे छै सबके यहाँ जे कि मनके जीत लै छै कोनो भी यहाँ जे कि भजनमे जे ईसब हर्मोनियम ढोलक चाहे बेंजो चाहे ताशा ईसब रहनाय जरूरी रहय छै एकरासँ की होइ छै जे गायकके भी यहाँ जे कि मन खुश होइ छै पब्लिकके भी मन खुश होइ छै सबके आनन्द आबय छै की कहीं भी दूर दूरके लोगके सुनाइ पड़य छै दूर दूरके लोकके पता चलय छै की हँ कहीं कोइ प्रोग्राम होइ रहल छै ओइ प्रोग्रामके देख खातिर सब लोग समय अपना निकालिके जाइ छै की की कहय छै वहाँ प्रोग्राम होइ रहल छै किएक कि की कहय छै कोनो भी गायकके अपना मुँहसँ गओलासँ जे नहि अहाँ जे कि आवाज दूर तक जाय पाड़य छै अपना यहाँ आवाज हार्मोनियम ढोलकके साथ गाबय छै तऽ आवाज दूर तक जाइ छै आओर पब्लिक जुटय छै सबके आनन्द आबय छै गायकके भी आनन्द आबय छै पब्लिकके भी आनन्द आबय छै की की कहय छै जे नहि ब हु गाना भजन बढ़िआँ होइ रहल छै आओर ऐसे मुँहसँ गओलासँ यहाँ जेकि की कहय छै ओतना आनन्द नहि आबय छै जत्ते हार्मोनियम ढोलकपर आनन्द आबय छै तबलापर आनन्द आबय छै चाहे साउंड माइक लगय छै ओइ साउंड माइकसँ ही यहाँ पता चलय छै लोगके की कहय छै नहि कहीं होइ रहल छै तनिक आवाज यहाँ जे कि गूँजय छै चाहे आवाजसँ यहाँ जे कि मिठास बढ़य छै तऽ लगय छै की नहि यहाँ जे कि प्रोग्राम होइ रहल छै की अब कोइ चीज गाबय खातिर कोइ चीज बोलय खातिर तनिक हार्मोनियम ढोलक चाहे औरो चीजके की कहय छै रहय छै तऽ बढ़िआँ लागय छै सबके गाँव समाजमे भी आनन्द आबय छै समाजके लोग भी बहुत खुश होइ छै की नहि यहाँ प्रोग्राम होइ रहल छै लोग अपना घरके काम काज छोड़िके ओइ प्रोग्राममे जाइ छै अइ कारण यहाँ जे कि लोग हार्मोनियम ढोलक आइत यहाँ जे कि की कहय छै साउंड लगबाबय छै बाजा लगबाबय छै